लग्ना वेळार न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक दोगांयकूय लोक भांगाराच्यो ना जाल्यार कपडे आयदनां भेटवस्तू दितात न्हवऱ्याक न्हवऱ्याक म्हणल्यार मुदी माशकोत अशेंच दिवापक मेळटा न्ही गळ्यांत सरपळी पूण तातूंत कितें आसा सामकी जी आपली मावशी मामा आत्या काका तेच भांगराच्यो वस्तू भेट दितात ना जाल्यार बाकीचो लोक आसता पळय त्यो घरांत संवसारांत लागतात तसल्यो वस्तू भेटवस्तू म्हणून दितात व्हक व्हंकल म्हणलें की ताका जाय तितल्यो वस्तू तुज्यान दिवपाक मेळटा भांगराच्यो कांकणां भांगतिळो कानांतलीं गळ्यांत घालपाचें तें कोण कशें दिता ताचेर आसा कोण आपलीं लागचीं आसता पळय मावशी मामा तांकांच दिवपा मेळटा न्ही पयशिल्लीं आसतात ती अश्योच भेटवस्तू दितात